यू एफ ओ पर तऽ हमरा नजर नहि पड़ल हँ आ एलियन पर हमरा विश्वास नहि अछि किआकि हम तऽ कहिओ नजरसँ हुनका देखलहुँ हँ नहि लेकिन टेलिविजन समाचार पत्र पर जे आबैत छै तऽ देखलहुँ हुँ कहिओ कहिओ जे एलियन एना आबैत छै आओर यू एफ ओ पर तश्तरी पर उड़िकऽ एना आबैत छै मुदा हमरा कहिओ नजर नहि आयल हँ आ हम ओहि पर एतेक विश्वास नहि करैत छियै हँ जहाँ तक सवाल छै अन्य ग्रह पर जीवनकऽ तऽ लोक कहैत छै जे मंगल ग्रह पर एकटा टाइटेनिक उपग्रह छै जाहि पर जीवनकऽ आसार देखल गेलय हँ कारण छै ओहिपर पानिके उपलब्धता छै साइंटिस्ट वैज्ञानिककऽ मुताबिक ओहि पर जीवन छै मुदा हमसभ तऽ कहिओ गेलहुँ हँ नहि आ एहि पर हमर ई दृष्टिकोणए जे हेताह मुदा ओहि पर केओ अखन तक जायकऽ अपन जीवन जियल हँ नहि जीलक हँ नहि जे गेल हँ जे उपग्रहसँ गेल है उपग्रहसँ रिटर्न आबि गेल हँ जे साइंटिस्ट जे वैज्ञानिक गेल छै मुदा ओहि पर अभी तक केओ जीवन जिबाकऽ कोशिश नहि केलकय आ जीवन ओतय नहि जीवल नहि जाइ छै पानिकऽ उपलब्धता छै तऽ जीवन छै ओतय जेतय पानि छै ओतय जीवन छै लेकिन एहि पर अखन कोनो विशेष चर्चा नहि भऽ रहल छै